घरांतलीं सगलीं कामां जालीं की हांव मातशें सुशेगाद जाता कांय वेळा निवांत वेळय मेळटा केन्ना केन्ना ल्हानपणाची याद येता तेन्ना हांवें हाडून दवरिल्ले खेळ म्हणल्यार लुडो सापशिडी बुद्दीबळ कॅरम पत्ते अशांतलो एक खेळ घेवन हांव बसतां सांगाताक म्हजीं भुरगीं आसतातच खेळटना मन बरें ल्हान जावन वता